औ नै रुमावनो ओरैनो दङ नोंहालाय ओम पिकनिकाव थांगोन ना थाङा

नों थांबा आंबो थांफानोसै माला थांगोन थाय बिसोरसो मोन्थिसिगोन जिखुनु ओम दिनै कय तारिख ए पास तारिखाव थांगोन होनदोंमोन माथो सोर सोर थांगोन मोन्थिला आङो बेफोरखौथ' जिखुनु बुरजायानो जागोन बे मोन्थिया औ बेजोंनो थांसै सरलपारा होनदोंमोन थ' माथो ओम औ ओम जानायफ्राबा मा मा जागोन मोन्थिया आङो मोन्थिला संहैगोन खोमा ओरैनो

गरमावसो बागोन संनो संग्रा लांखायाबा

ओम ओम

ओ फुंआवनो थांगोन नालाय ब्रेकफास्तनि ब्रेड ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय बिदिनो लान्चआथ' बेदर दालि लाब्रा जागोन खोमा ओम ओम होम औ नाजागोन दे दे बिदिब्ला औ औ